अॼुकल्ह जा ॿार घर में वेही करे ई मोबाइल में रांदि कनि था अॼुकल्ह जा ॿार स्क्रीनटाइम जे कारणु ॿाहिरि खेॾणु वञनि नथा अॼुकल्ह जा ॿार पंहिंजो वधीक टाइम मोबाइल में ई विञाइण था मोबाइल में ई नयूं नयूं रांदू खेॾनि था त हुन जे करे हुननि जे शरीर ते जाम ख़राब असर थो पए हुननि जो मोबाइल में वधीक टाइम ॾियण जे करे अखियुनि जो तकलीफ़ थी थिए वेही वेही करे मोबाइल में रांदि करण जे करे हुननि जो शरीर बि में जाम बीमारियूं थियूं थियनि शरीर में वज़न वधे थो ऐं अखियुनि जूं ॿियूं बि जाम ॿारनि जो शरीर शून थी थो वञे हथ पेरनि जी बि जाम तकलीफ़ू थियनि तियूं हिन करे अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ॿार के जेके घर जे ॿाहिरि जूं रांदियूं इन उहो करणु ज़रूरी आहिनि जीअं की वॉलीबॉल थियो फुटबॉल थियो मैच थी क्रिकेट थी पकड़म पकड़ाई थी अहिड़ियूं जाम रांधियूं आहिनि उहे जेके ॿाहिरि वञी करे ॿाहिरि कंदा त हुननि मां हुननि जे शरीर ते जाम सुठो प्रभाव थो पए ऐं ॿाइर रांदि कंदा त हुननि खे ॿाहिरि जी क़ुदिरती हवा मिले थी उस में रांदि करण खां हिननि खे सूर्य जी उस थी लॻे त शरीरु फुर्तिलो थो रहे ॿाहिरि जो हवा उजास ऐं उस जाम ॿारनि लाइ ज़रूरी आहे उन जे करे ॿारनि जो शरीरु सुठो ऐं तंदुरुस्त रहे थो जेके घर में वेही रांदि कनि था हुननि में मोबाइल जे करे ॿारनि खे जाम ख़राब असर थिए थो ऐं जाम बीमारियूं बि थियनि तियूं हिन करे हुननि खे घर जूं रांदियूं छॾे करे ॿाहिरि रांद करण वञनि ज़रूरी आहे त शरीर ते जाम सुठो असरु पए थो ऐं ज़रूरु तंदुरुस्त ऐं मज़बूत सुठो रहे थो